ऑनलाइन शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा न्यू टेक्नोलॉजी का एक नया माध्यम है जबसे ने टेक्नोलॉजी ने बहुत अपना विकास किया है तब से अब हम ऑनलाइन शिक्षा का भी अनुभव कर पाते हैं ऑनलाइन शिक्षा से हम घर बैठे ही अप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं ऑनलाइन सिक्छा शिक्षा ने बहुत सारे लोगों के जीवन को एक नया मोड़ दिया है ऑनलाइन शिक्षा की वजह से आज बच्चे अपने घर पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं उन्हें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ऑनलाइन सिक्छा शिक्षा से बच्चे कैसे भी बच्चे अब वह सही शिक्षा सही ज्ञान और हर विषय का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन स्कूली शिक्षा की वजह से अब हर बच्चा अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है यहाँ तक बच्चे ही नहीं शिक्षक माता पिता भाई बहन जो भी हैं वे अपने शिक्षा को एक नया मोड़ एक नए आयाम दे सकते हैं ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो गई है जिससे कि आज कल के बच्चे युवा सब बहुत ही पड़भावित हो रहें इनसे इसके प्रभाव से सब बच्चों में नया जोश कुछ भी कर जाने की इच्छा हर इग्ज़ाम की तैयारी कर पाते हैं वे ऑनलाइन स्कूली शिक्षा बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जिसकी वजह से आज दूर दूर के गाँव के शहर के हर बच्चे हर गली के बच्चे आज कल अरा अराम से आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा प्राप्त करने का यह माध्यम बहुत ही युनीक औडर आसान है आज कल के ज़माने में हर कोई पहले के ज़माने में हर कोई शिक्षा को प्राप्त कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी किसी के पैसे नहीं होते थे तो किसी को दूर नहीं जाना होता था तो ये सब बहुत सारी दिक़्क़तें आती थी लेकिन अब जब से ऑनलाइन शिक्षा हुई है तब से अब बच्चों में कोई दिक़्क़त की भी भावना नहीं है अब बच्चे भी आराम से अपनी शिक्षा को नया आयाम दे पा रहे हैं इस व्यवस्था से बिहार का ही नहीं पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है ऑनलाइन स्कूली शिक्षा कोचिंग बच्चों को अपने समय अपने समय के रहते हुए और जब कभी भी उन्हें समय मिले तब जा तभी वे अपनी स्कूली शिक्षा अपनी कोचिंग को पढ़ सकते हैं और उन्हें अपने काम का भी नुक़सान नहीं होता जैसे कि हर कोई बच्चा हर हमारे भारत में हर कोई माँ बाप इतने अमीर नहीं होते कि वह अपने बच्चे को बाहर भेज पाएँ तो बस इस वजह से क्या होता है उनकी पढ़ाई पहले अधूरी रह जाती थी बट अब क्या है कि वे अपनी पढ़ाई को इस ऑनलाइन स्कूली शिक्षा और कोचिंग के द्वाड़ा अपनी शिक्षा को वे आगे बढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं इसमें कोई दिक़्क़त नहीं है और इसकी इस व्यवस्था की वजह से हमारा भारत हमारा बिहार बहुत ही आगे बढ़ रहा है यह व्यवस्था सच में बहुत अच्छी है इस व्यवस्था में ऑनलाइन इस स्कूली शिक्षा में फ्री शिक्षा भी होती है और कुछ पैड वर्जन भी होते हैं तो पैड वर्जन में यह होता है कि उनको एडमीशन करना होता है और मंथली कुछ देना पड़ता है और फ़्री वाले में क्या करते वे फ़्री पढ़ते हैं तो इस वजह से क्या होता है कैसे भी ग़रीब हों अमीर हों वे सब एक समान शिक्षा पा पा पा पाते हैं यह ऑनलाइन शिक्षा की एक बहुत अच्छी भूमिका है कोचिंग बड़े बड़े इग्ज़ामों की तैयारी जैसे कि नीट रेलबे आय आय टी इन सबके इग्ज़ामों की तैयारी कर पाना बच्चों के लिए पहले बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उन्हें इन सब शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता था उन्हें अपने घर से दूर अपने शहर से दूर अपने देश से दूर जाना पड़ता था जिनकी वजह से वे कुछ बच्चे तो अफ़ोर्ड कर पाते थे तो कुछ नहीं कर पाते थे लेकिन अब जब से यह ऑनलाइन शिक्षा हुई है कोचिंग की व्यवस्था हुई है तब से बच्चों को अब बाहर जाना नहीं पड़ता है वे अपनी यह तैयारी अपने घर पर भी जारी रख सकते हैं अब उन्हें कोई दिक़्क़त की बात नहीं है तो मैं यही कहूँगी कि ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही अच्छा है इन्होंने भारत के बच्चों को एक नया आयाम दिया है नई व्यवस्था इस व्यवस्था से बच्चे बहुत ही आसानी से अपना काम कर पाते हैं इसमें कोई दिक़्क़त की बात नहीं है इस इस व्यवस्था से बच्चों में बहुत सुधार आया है उनके सोच उनकी विचार की धारणा इन सबमें उनका बहुत ही बदलाव आया है ऑनलाइन स्कूली शिक्षा और कोचिंग की व्यवस्था से अब बच्चे अपनी तैयारी में उनको कोई रुकावट की बात नहीं होती है उन्हें कोई दिक़्क़त की बात नहीं आती है तो ऑनलाइन व्यवस्था बहुत ही अच्छा व्यवस्था है